بائکنگ میرے لیے صرف ایک اسپورٹس نہیں بلکہ ایک جنون ہے ایک زندگی کا حصہ ہے جب میں بائک چلاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے دنیا سے آزاد ہوں اور ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی ہے ہر پیا گھومنے کے ساتھ ایک انرجی کا احساس ہوتا ہے جیسے میں زمین سے زمین سے جوڑنے کے وجہ ہوا میں اڑ رہا ہوں جب بائک تیز چلاتی چلتی ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ہر ہر سانس ایک ساتھ میرے جسمانی دھڑکنوں کا احساس کم ہو جاتا ہے وہاں جب اپنے جب میں اپنے آپ کو بالکل اسپیڈ اور ساتھ پرفیکٹلی میچ کرتے ہیں تو محسوس کرتا ہوں وہ بھی مثال ہوتے ہیں